नमस्ते क्या चाहिए आपको और क्या चाहिए आपको हमारे यहाँ तो कारपेंटर का सब समान मिलता है रजाई मिलता है गद्दा मिलता है और बेड सोफा सेट सिंगार दान जो भी चाहेंगे आपको उचित रेट पर हमारे यहाँ मिलता है मैम आपके घर शादी ऊदी है क्या हाँ तो ठीक है आप आइए हम उचित हमारे यहाँ तो पूरा सेट मिलता है एक डेढ़ लाख में सब हो जाएगा आप आइए तो उचित रेट में हम दिलवा सकते हैं आपको अगर मान लीजिए आप बैड बेड तो आपको कम से कम अगर पचास हज़ार का बेड है तो हम आपको चालीस ही हज़ार में उचित रेट पर दे देंगे हाँ अच्छा तो रेट है हाँ सिंगारदानी भी वही तो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर सब सेट लेंगी तो एक एक लाख में सब पड़ जाएगा बेड सोफा सेट सिंगारदानी गद्दा रजाई चलिए ठीक है आप आइए तो हमारी दुकान पर पहले आइए हम आपको आप हमसे मिलिए हम आपको उचित रेट पर सामान दे देंगे कम कर देंगे हमारी दुकान यहीं पर है ओलिदपुर में दुकान हमारी दस बजे तक दस बजे के पहले ही खुल जाती है हम वहाँ वहीं पर दस बजे तक हम वहाँ पर आ जाते हैं आप हमसे आकर दस बजे से दो बजे तक चालू रहती है आप जब भी आपको समय टाइम मिले आप आइए हमसे मिलिए हम आपको हर दुकान के अपेक्षा अच्छा ही रेट में देंगे हम हमारी दुकान खुलती है प्रतिदिन खुलती है लेकिन संडे के दिन बंद रहती है नहीं हम मिलेंगे और बाकी दिन खुली रहती है आप आएँगी तब आकर हमसे मिल के अपना सामान ले सकती हैं हाँ टेबल भी है चलिए ठीक है मैम तब अब आइए आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है नमस्ते